आदल्या काळांत लोक दोरी आनी बालदीच्या आदारान बायतल्यान उदक काडटाले बाल्दी दोरयेक बांदून बांयंत सकयल देंवयताली आनी मागीर हातान वयर ओडटालीं केन्ना केन्ना काम सोंपें जावचें म्हणून चरखी वापरताले मुखेल मुद्दो एक पारंपारीक पद्दती ह्या पद्दतीक खूब शारिरीक बळगें जाय पडटालें खास करून बांय खोल आसली जाल्यार जायत्या गांवांनी अजुनूय ही पद्दत वापरतात आनी ती काम करतात पूण ताका वेळ आनी यत्न लागता गिमाच्या दिसांनी उदकाची पातळी देंवता तेन्ना हाताच्या आदारान उदक ओडप आनी कठीण जाता देखुनच लोकांनी बरें मार्ग सोदपाक सुरवात केली मुखेल मुद्दो दोन इलेक्ट्रीक मोटर वापरप आतां बालदी हातान ओडचें बदला आमी इलेक्ट्रीक मोटर वापरूंक शकतात इलेक्ट्रीक मोटर पंपाक जोडिल्लो आसता आमी तो चालू करतना पंप बांयतलें उदक नळांतल्यान सोसून सांठोवपाच्या टाकयेंत वा थेट घरांत धुकळटा हे पद्दतीन वेळ आनी उर्जा वाचता बांयो सामकी खोल आसली तरी मोटर सहजपणान उदक उखलपाक शकता खोलायेचेर आदारून लोक ओडपी पंप वा अपकेंद्रीय पंप शारांनी आनी जायत्या गांवांनी लेगीत तो खूब प्रमाणांत दिसून येता मुखेल मुद्दो तीन फायदे आनी विचार इलेक्ट्रीक मोटर वापरल्यार जिवीत सोंपें जाता मनशाचे यत्न उणें जातात उदकाची सतत पुरवण मेळटा आनी शिंप शिंपणावळी खातीर खूब उदकाची गरज आसता थंय शेती करपाक खूब उपेगी पडटा पूण ताका वीज आनी नेमान देखरेचीची गरज आसता देखून आमी ताचो बुद्दीन वापर करचो उदक वाया घालप टाळचें आनी वीज मर्यादीत आशिल्ल्या वाठारांनी सोर उर्जेचें पंप वापरप आनी सारकें पर्यावरणीय उपाये विचारांत घेवचें देखून थोड्याच उतरांनी सांगपाचें म्हळ्यार बालदीं आनी दोरी सारकिल्ली सारी पारंपारीक पद्दत वापरून वा इलेक्ट्रीक मोटर आनी पंप सारकिल्ली आधुनीक पद्दत वापरून बायतल्यान उदक काडूं येता आयज इलेक्ट्रीक मोटर वापरप चड वेव्हहारीक आसा अशें म्हाका दिसता पूण त्याच वेळार उदक वाटांटोवपाचो आनी ताचो जतनाय जतनायेन वापर करपाचो आमी उगडास दवरचो पडटलो